समसामयिक घटना या समाचारके बारेमे इएह जेनाकि एखन सोशल मीडियाके ट्रेन्ड चलै छै बच्चासँ लऽ कऽ बुजुर्गसँ लऽ कऽ आजकल सब सोशल मीडियापर एक्टिव छथिन जकरामे हमहूँ कनि मनि एक्टिव छिए सोशल मीडियापर तऽ नया नया खबर जेना एखन पढ़ि रहल छिए कोइ पकिस्तानसँ बॉडर पार कऽ कऽ सीमा ई पार आएल छै तऽ ओकरालिए सरकार की कऽ रहल छै कोना एलै एकर कोइ जाँचके छोड़िकऽ पूरा दुनियाके टी वी समाचार हुनका कवरेज लऽ रहल छै जेकि जे आपराधिक गतिविधिके भी सही बतावल जा रहल छै तऽ से तरहके हमर देश जा रहल छै से सब देखकऽ चिन्ता भी होइ छै दोसर एकटा खबर आओर ट्रेन्डमे छलै ई ज्योति मौर्या खबर ओहो देखकऽ कनिक दुख भेल कि एक आदमी एतना मेहनतसँ पढ़ेलकै की सच्चाइ छै से तऽ हमरासबके एखनी जानकारी नहि अइ लेकिन जेना समाचार टी वी मीडिया टेलीविजनके माध्यमसँ जानकारी अइ अगर एहन बात सच अइ तऽ ई तरहके बात नहि होना चाही जकरासँ कि महिला सशक्तिकरणपर भी सवाल उठै छै की महिला सशक्तिकरण होनेके बाद अगर महिला एहन तरहके काज करत तऽ के महिलाके आगाँ बढ़ाबै खातिर खड़ा हेतै महिलाके उत्थान खुद महिला रोकि रहल छथिन हमरा तऽ इएह महसूस होइ छै